दानि बोराय जोलैफ्रा बोराय जोलैफ्रा सिगांयावहाय धोरोमाव नांथाबोमोन धोरोमाव नांथाबोमोन दानि बोराय जोलैफ्रा धोरोमाव नांथाबा बिसोरो बिसोरो माने धोरोमखौनो मिथिया दा बिसोरो दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसिनि देलायनाय गान्नाय जोमनाय आरो बेफोरफ्रावहाय सो गोसो होयो नाथाय धोरोमखौ मिथिला बिसोरो नाथाय जों धोरोमखौ मिथिनांगौमोन माथो मिथिला रासिनसो मिथिनांगौ मिथियाखसै जों गोबांथार थाबाय आरो जोंनि बे धोरोमनि थाखाय हाय गोबांथार आवगायलांनो हायासै नाथाय जोङो आवगायलाङोबा जों मोजां जागौमोन जोङो जों मोजां खौनो नुनो मोनासै दासिमावबो जों मोजां नुनो मोनो बयबो आवगायलाङो आरो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बाबो बोराय बुरिबाबो मोजाङै ग्रिग्रि आवगायलांनो हाफिनो नाथाय आं दासिमाव नुयासै बेबादि उनस्लथ नानैनो दंङ जेब्लायबो उन जानानै दंङ आवगायलांनो हायो जों दासिमबो जेबो जायाखै जोङो दासिमावबो जोङो आवगायलांनो हाफिनो उन्सलथनानै थानो नाङा जों जेब्लायबो आवगायलांना थानो हायो जे जेरावबो आरखि जेखिया खामानियावनो जोङो धोरोमाव होन जों माबायाव होन जोङो सिगांयाव थानांगौ जेब्लायबो जोंनि धोरोमा जेब्लायबो आरो नांथाबना थानांगौ बे समखौहायनो जों हगारना लानो नाङा मोजां सम जाजासे आरो मोजां सम जाजासिमै जोङो नांथाबनानै थानांगौ जोङो धोरोमखौहाय सिनायनांगौ जों बयबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला मोजांयै मोजां आवगयलांना थानांगौ जों आवगायलांनो हायासै मानो जों हायो दाबो जेबो जायाखै जों मोजां नुनो मोन्नाय मोनफिन्नाय बादि बे जुगा मोजांयै आवगायलांनाय बादि जाहाथे दावराव दावसि जेंना जेंसनिफ्राय बारग'लांनानै मोजांयै मावना थानो हायोबा जोंहा बयबो माबा जायो सुबिदा जायो दावराव दावसि जाया देसफ्रा सुख जायो